सत सेप्टेम्बर उणिवीह सौ अठहतरि सोरहं फेब्रुअरी उणिवीह सौ उणहतरि सत्रहं नवंबर ॿ हज़ार हिकु टे फेब्रुअरी ॿ हज़ार पंज पंज जून ॿ हज़ार नव